सिंधी भाषा अॼ को ॾींहुं कोई बि नथो ॻाल्हाए सघे ऐं सिंधी भाषा जे दरमियान अलॻि अलॻि भाषाऊं अची रयूं आहिनि जिते सिंधी भाषा दॿिजी वई आहे त सिंधीअ खे अॻिते वधाइण लाइ असांखे पाण खे हिम्मत करणी आहे ऐं सभिनीन खे साणु कठो करे असांखे पाण खे सिंधी चवण भाषा ॿोलण जी असांखे पाण खे हिमत करणी आहे ताक़ी सिंधी ॿोली हमेशा अमरु रहे